ہیلو ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں میرا تھوڑا ایک مسئلہ تھا وہی پوچھنا تھا ہم سے آپ سے دیکھیے ہم کو جیسے ہم دھوپ میں نکلتے ہیں ہم کو تھوڑا بے چینی ہوتی ہے عجیب سا لگتا ہے جلن محسوس ہوتا ہے اس کے لیے کچھ دوائی بتا سکتے ہیں کچھ بتا سکتے ہیں کہ کاہے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ اکثر ہم جب بھی نکلتے ہیں ہمارے ساتھ یہی دقت ہوتی ہے ہم بہت بے چین رہتے ہیں کچھ بتائیے اس کے لیے کیونکہ قریب چار پانچ دن سے ہو رہا ہے یہ

ہاں نوچنی جیسا ہوتا ہے نوچ کچھ زیادہ ہی نوچنے کا من کرتا ہے اور دھوپ میں جاتے ہیں جلن محسوس ہوتا ہے

نہیں دوا نہیں لیے تھے اس سے ڈاکٹر صاحب کو بولے تھے پڑوس میں ہی رہتے ہیں بولے آنے کے لیے دوکان پہ اسی لیے ابھی تک نہیں گئے اسی لیے ہم سوچا کہ آپ سے فون لگا کے پوچھ لیں اسی لیے پھر بتائیے آپ ابھی تو زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا بڑھ ہی رہا ہے ہاں بس ایسے ڈاکٹر صاحب اتنا ہم پانی پانی اتنا نہیں پیتے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں پانی تھوڑا کم پیتے ہیں اسی لیے ہمارے ساتھ میں پھر بھی ہوتا ہے نا پانی کی وجہ سے لیکن نہیں ہونا چاہیے دھوپ میں نکلتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے ویسے کب رہتے ہیں میڈیکل پہ اس سے مطلب کوئی کوئی کوئی اس سے دقت تو نہیں ہے نا بڑی دقت تو نہیں نا ہوگی اس سے ہاں یا میڈیسین کا ہی سارا لینا پڑے گا ایسے گھریلو نسخے کچھ کیے ہیں تو اثر نہیں ہوا اب سوچے دوائی سے ہی کام چلائیں گے تو ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک